मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं आजकल के बच्चे जो कि फ़ोन में लगे रहते हैं तो उन उन्हें नहीं पता कि दौड़ना किसे कहते हैं क्या होता है तो पेरेंट्स पेरेंट्स उनको बताएं कि दौड़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है डेली ही हमें दौड़ना चाहिए के खेलना कूदना चाहिए उससे हमारा स्वास्थ और बहुत अच्छा होता है और खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादातर बाहर कि चीज़ें न दें घर का खाना ही उन्हें दें क्योंकि आजकल बहुत ही बाहर की चीज़ों में मिलावट हो रहा है और विशेष करके बच्चों को बाहर खेलने के लिए दौड़ने के लिए भेजना चाहिए